आङो सानसेआव खालामनाय गोलावसिन हाइकिंथ' होननो हाया माने आंनि हाइकिं खालामनाया खाथिआवनो खामोन जोङो जेब्ला शिक्किमाव थांदोंमोन अब्ला बेयावहाय बे हाइकिंखौ खालामदोंमोन आरो जोंनि थानायनि सेरावनि थाखायनो ओ गोब्राब जायाखै खाथिआवनो खामोन ओमफ्राय जोङो फुंनि जाग्राखौ जानानै लानानै बे हाइकिंखौ खालामनो थांदोंमोन बे हाइकिं खालामनायाव जोङो गोबां रोखोमनि स्पिसिस प्लानफोरखौहाय फरायसंदोंमोन आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि औवा फिफांफोरखौबो नुनो मोन्दोंमोन आरो जोंनि ओरै आसामनि औवा बिफांफोरजोंहाय कम्पेरिजनखौ गोबां आलादायै नुनो मोन्दोंमोन मानोना हाजो जायगायाव एसेब्लाबो आलदा जाखायो जोंनि ओरैथिंनिफ्राय